हैलो हाँ मैडम नमस्कार मैं दीपक शर्मा बात कर रहा हूँ जी एलिस का पापा बात कर रहा हूँ मैडम मैं आपके स्कूल में मेरी बेटी का पढ़ती है और उसके लिए मैडम हम लोगों का पारिवारिक फंक्शन है तो चार दिन की छुट्टी की परमिशन चाहिए थी आपसे क्लास टीचर से बात की तो उन्होंने कहा कि आप एक बार प्रिंसिपल मैडम से बात कर लें जी मैडम मैडम पारिवारिक कार्यक्रम है और मेरी बहन के यहाँ ही कार्यक्रम है तो जाना बोहौत ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चे का जो भी नुकसान होगा वह हम लोग घर पर ही उसकी मम्मी वह सब कवर करवाएँगे और कर लेगी मैडम वह वैसे ही बहुत अच्छी स्टूडेंट है आपसे मिली भी है एक दो बार आपने भी उसका टेस्ट लिया है और उसको तभी उसको एग्जाम में अच्छे नंबर आए सारी एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करती है वह और आपसे रिक्वेस्ट ही था कि आप कर दें मैडम जाना बहुत ज़रूरी है यह है आप परमिशन दे देंगी तो फैमिली फंक्शन में सब अटेंड कर पाएँगे और बच्ची की भी बहुत इच्छा है हाँ हाँ मैडम आप निश्चिंत रहिए वह बिलकुल कवर कर लेगी जी जी जी उसकी पढ़ाई पे कोई परेशानी मैडम वो उसी की इच्छा है कि उसकी भुआ के कार्यक्रम में जाने के लिए वही ज़्यादा पीछे पड़ रही है वह भी यही कह रही थी कि मैडम बहुत डाँटेगी डर रही थी तो उसने कहा कि आप पापा बात कर लो तो मैंने कहा मैं मैडम से बात करता हूँ मैं स्कूल में आया था आप कहीं व्यस्त थीं तो क्लास टीचर मैडम ने नंबर दिया कि एक बार आप मैडम को फ़ोन लगाकर बोल दीजिए एक एप्लीकेशन दे दीजिए तो हम परमिशन दे देंगें क्योंकि अभी एग्जाम भी आ रही है मैडम और अगर आप कर देंगे परमिशन तो हमारे घर का कार्यक्रम अच्छे से हो जाएगा और बच्ची का भी मन रह जाएगा तो आपसे रिक्वेस्ट था कि आप उसको परमिशन दे दें मैडम जी जी मैडम वह हाँ परीक्षा उसका सिलेबस की और पूरी जो भी उसका होमवर्क वगैरह रह जाएगा क्लास का वह सब उसकी मम्मी और उसकी दादी हैं वह सब उसका करवा देंगी मैडम बिलकुल वह खुद भी बड़ी चिंता रखते हैं जी जी नहीं नहीं मैडम वह तो कर लेगी कवर टीचर को भी मालूम है कि वह कर लेती है कवर और ऐसा कुछ नहीं है है ना वह मैडम होमवर्क भी हम कंप्लीट कर देंगे हम उसका घर पर बस आप परमिशन दे दें तो हम लोग अच्छे से चले जाएँगे ठीक है मैडम हाँ मैडम बिलकुल चार दिन में तो हम लोग वापस आ जाएँगे यह है बीच में एक छुट्टी भी आ रही है रविवार की और सोमवार को वह स्कूल कंटिन्यू कर लेगी शनिवार का दिन है रविवार का दिन है और सोमवार के दिन सुबह तो वह स्कूल वह जॉइन कर ही लेगी मैडम जी बिलकुल ठीक है मैडम धन्यवाद मैडम ठीक है मैडम मैं फिर क्लास टीचर मैडम से फिर परमिशन बता दूँ कि आपने बोल दिया हैं उनको ले जाने का जी जी ठीक ठीक मैडम बहुत धन्यवाद मैडम ठीक है मैडम धन्यवाद जी नमस्ते